वॉलीवुड टॉलीवुड में भारत में पिच्चर जेके बि लॻंदियूं आहिनि ऐं पब्लिक पिच्चर ॾिसण वेंदी आहे हो सभु हीरो कहिड़ो फ़ाइदो ऐं हू पसंदि कंदियूं आहिनि ऐं उन खे पाइणु पसंदि कंदियूं आहिनि ऐं उन पौशाक अ जो जामु उनते असरु आहे